नोंथाङा सोंनाय बायदि आं फिननाय होनो सान्दों आं फुंआवबो खारनो मोजां मोनो आरो बेलासियावबो खारनो मोजां मोनो आं फुंआव खारो बांसिन बेलासियाव सम जाया आं खारनायाव आं मथा मथि आं आधा घन्था टाइम होयो मेक्सिमाम थार्टि मिनिट्स थामजि मिनिट सम होयो आरो बिदिनो माब्लाबा फर्टि मिनिट्सबो होयो आं ब्रैजि मिनिटबो आं सानफ्रोमबो खारो सामफ्रोमबो फुंआव सिखारो माब्लाबा फैनो हायाबा बेलासि खारो आं बेबायदिनो बेबायदिनो आं खारनायखौ माने आंनि मा बाबानिफ्राय मोननो हादों फार्सटाव आं बुङो मामानिफ्रायि आंनि मामाया खारो बेनिफ्रायनो आं खारनायमोन खारनायनि सोमोन्दै आं सोंना लादों आं मा जायो खारोबा मामाया खिथादों आंनो खारोबा नोंनि देहाया फिट थायो बेराम आजारनिफ्राय नोंहा इसे गाहामाव फैनो हायो बेनिफ्राय आं मा नुदों आंनि आदै बा बाबानि फंबाइफोर बिसोरबो गोबां खारो बिसोरनिफ्राय आं मटिभेसन मोननो हादों खारोबा मा जायो गावनि बेनिफिटआ माबायदि जायो बेफोरखौ मोननो हादों आरो गोबां बिदिनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरमि पुलिस खारो मायो बेफोरनिफ्रायनो आं मटिभेसन मोननो हादों बिसोरनिफ्राय बिदि मटिभेसन मोननानै आंबो खारदों जाथे आंनि देहाया फिट थायो आं स्ट्रं जायो खारबाय थानानै बेबायदिनो बिसोरनि मोजां मोजां खुरां लानानै आं खारो सिखारो बेबायदिनो आं दा खारनानै आङो गावखौनो गोजोननाय मोनो बा स्ट्रं मोनो आरोना गावखौनो बेखायनो आं खारनो मोजां मोनो